ہلو آپ دودھ والی بول رہی ہیں یہ آپ کو کیا ہو گیا تین دن سے دودھ بہت خراب ہے اور پھٹ جا رہا ہے جیسے ابالتے ہیں کیا ملا رہی ہیں دودھ میں کیا گائے کو کھلا رہی ہیں یہاں ہمارے یہاں کوئی دودھ پی ہی نہیں پا رہا ہے پورا اتنا ہی خراب ہے اتنا ہی پانی کے جیسا دودھ لگا ایسا ہی دودھ پیا جا تا ہے نہیں کسی کو بھی دودھ دینا دیا جاتا ہے تو اچھا فریش چیز دینا چاہیے نا اتنا خراب دودھ رہتا ہے میرے یہاں کا چھوٹا چھوٹا بچہ سب ہے وہ بھی پیتا ہے تو بیمار پڑ جا رہا ہے تو دودھ لینے سے کیا فائدہ ہے ہم کیوں لیں گے دودھ اور دودھ میں اسمیل بھی بہت گندا ہے مہک بھی بہت ہے اور ایک پیسہ کا سمجھتا ہے کیا کھلاتی ہیں گائے کو اتنا دودھ بہت ہی خراب ہے بہت ہی جتنا بھی بولے کم ہے اس کی کمپلین تھا اور جو ہے نا دودھ کافی تین دن سے پھٹ رہا ہے دودھ اور پانی بھی پھٹنے کے بعد ایک دم عجیب سا اسمیل بھی آ رہا پھٹنے پر عجیب سا اسمیل بھی آ رہا ہے کچھ دوا کھلائی ہیں گائے کو جب بھی کسی کو دیں کچھ بھی دیا جاتا ہے دودھ اور اس کو فریش چیز دینا چاہیے ویسا نہیں دینا چاہیے جو کہ نہ پی سکے ہمارے یہاں چھوٹے چھوٹے بچے رہتے ہیں وہ کھاتے ہیں پیتے ہیں دودھ کو اور تین دن سے بچے پی بھی نہیں پا رہے ہیں دودھ